چند سال قبل میں بھی مجسمہ سازی کیا کرتا تھا اور اس وقت ہم نے بہت سے بڑے بڑے مجسمے بنائے ہیں بہت سے لوگوں کے مجسمے بنائے ہیں اور لوگوں نے جیسی توقع کی تھی اس سے لاکھ گنا بہتر میں نے مجسمے بنائے ہیں اور لوگ اپنا مجسمہ دکھایا کرتے تھے کہ مجھے اس مجسمے میں ان جگہ کو یہ چیز چاہیے تھی یہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں اسی طریقے سے اس کو ڈھالنا اور ڈھانچنا کی کوشش کرتا تھا اور اس میں اس میں غیر روایتی چیزیں بھی یہ سب موجود تھی اور غیر رعایتی اشیا بھی موجود تھیں اور ان اشیاؤں کو میں نے شامل کرنے کا جو میرا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ مطلب اس کو خوبصورت بھی لگے اور بھدا پن دور ہو جائے اور بالکل ریئل لگے اس میں کوئی بھی کوئی بھی غلو اور مبالغہ نہ لگے تو اسی طریقے سے میں نے بہت سے مجسمے بنائے ہیں اور بہت سی چیزوں کو غیر روایتی چیزوں کو اس میں شامل کیا ہے اور غیر روایتی چیزوں کو شامل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے لوگوں نے اسے بڑی تعریف بہت بڑی تعریف کی ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے اسے پسند کیا اور سراہا ہے